दोसर शहरक इसकुल या हाई इसकुलमे विद्यार्थी बाहर जाइत छथि हुनका सुख सुविधाके लेल सरकारी बस प्राइवेट बस इसकुल बस कॉलेज बस सभक व्यवस्था अछि आई काल्हि तऽ बच्चा उच्च शिक्षाक लेल अपन बाइकसँ ऑटो रिक्शासँ सेहो जाइत अछि ओहिठाम हुनका जीवनक सुधार हेतु भविष्यक शुभकांक्षा हेतु विशिष्ट रुपसँ शिक्षा ग्रहण कराओल जा रहल अछि हुनका जीवनमे कोना विकास होयत रोजगारक अवसर कोना आएत केहन प्रकारक प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा सभमे पुछल जाइत अछि एहि सभक व्यवस्था अछि आशा अछि जे आज कालमे बच्चा प्रगतिक पथ पर अग्रसर भऽ के अपन देशके नाम रौशन करता